प्रणाम सर प्रणाम सर कहलहुँ सर पता चलल अहाँकेँ इसकूल बहुत नीक अछि ओहिमे जे छै ने किछु हमरा एडमिशन करेबाक अछि तऽ ओहि मैथिली बजैत छी सर हम मैथिली हूँ जी जी जी जी हम मिथिले कऽ छी आओर हम मैथिलीये बजैत छी सर हाँ सर ताहिके लेल सर अहाँ तऽ सर हम जे छै ने एडमिशन लेल किछु प्रोसेस अहाँ बतबतियै ताहिके लेल हम जानकार रहितहुँ

जी जी जी जी जी जी जी यदि जी जी कहलहुँ कहलहुँ सर कहलहुँ सर किछु पाइयो सभके बारेमे बताय दितियै की केना चार्ज छै जी जी जी जी जी जी जी सर सर सर एक मिनट सर कहलहुँ सर कहलहुँ हम जे एडमिशन लेबै तेकरा बाद हमरा लाइफ केहन रहतै से किछु बतबतियै जी जी जी जी जी

जी जी जी जी ठीक हय जी जी सर सर सर एक मिनट एक मिनट सर हम जे छै ने अहाँकेँ कॉलेजमे आबि कऽ अहाँकेँ कहब सामनेसँ बातचीत करैत छी ठीक छै सर